جی میں نے فوٹو گرافی کی با قاعدہ تربیت حاصل کی ہے اور اس کے لائق میں نے ایک اچھے فوٹو گرافر کی شاگردی اختیار کی ہے اور اس شاگردی میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ کس طرح میں اپنی فوٹو گرافی کو بہتر بنا سکتی ہوں اور مجھے بڑے فوٹو گرافر کو دیکھ کر اور ان کے ذریعے کلک کی گئی تصویروں کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے اور میں اپنی فوٹو گرافی کو بہتر بنانے کے لیے میں روزانہ تصویریں کلک کرتی ہوں اور ان کو روزانہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ میں لوگوں کے کمنٹس جان سکوں